मध्य प्रदेश में ऐसी विभिन्न प्रकार की सामान्य एक्टिविटीज़ है जिनमें पर्यटक आकर के भाग ले सकते है आ हमारे मध्य प्रदेश और भारत ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी पर्यटक हमारे मध्य प्रदेश में आते है और वो यहाँ आकर के अपना जो यह है कि भाग ले लेते है जैसे कि स्पोर्टस हुआ स्पोर्टस में क्या है कि जैसे कि कि हम मुख्य तौर पर क्रिकेट को ले सकते हैं अब क्रिकेट हमारे म मध्य प्रदेश के जो इंदौर जिला है इंदौर जिले में बहुत बड़ा स्टेडियम बना हुआ है जहाँ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट मेच वहाँ पर होते है अब मेच होते हैं तो मेच को देखने के लिए दर्शक भी उपलब्ध होते हैं वहाँ पर तो सिर्फ भारत के ही नहीं अपितु बाहर से भी इसमें दर्शक आते हैं और ऐसे ही स्पोर्टस की हम बात करते हैं तो क्रिकेट हुआ क्रिकेट के साथ में एक तैराकी प्रतियोगिता हमारे मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी देखने को मिलती है तैराकी प्रतियोगिता में भी जो खिलाड़ी रहते है वो बाहर से भी आते है देश से ही नहीं बाहर से भी विभिन्न देशों से जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हुआ कनाडा हुआ अपना न्यूज़ीलैंड हुआ ऐसे बाहर के देशों से भी खिलाड़ी यहाँ पर आते हैं इसके साथ में हम आराम की अगर बात करते है इसमें तो आराम में क्या है कि ये जो पर्यटक स्थल है वहाँ पर जा करके एक मन को अ एक संतुष्टि मिलती है एक आराम मिलता है कि हाँ हम बहुत अच्छे स्थान पर आ गए यहाँ पर हम रिलेक्श महसूस करते हैं और सारे टेंशनों को हम घर पर कर आते हैं और वहाँ पर रिलैक्स का माहौल हम देखने को मिलते है और ऐसे ही क्या है कि दार्शनिक स्थल तो बहुत सारे है हमारे मध्य प्रदेश में जहाँ पर पर्यटक आते है जैसे हमारा उज्जैन में महाकाल मंदिर हुआ महाकाल मंदिर में एक को हमने अभी वर्तमान में महाकाल लोक का रूप दिया है तो इस महाकाल लोक को देखने के लिए बहुत सारे पर्यटक हमारे उज्जैन में आते है इसके साथ में जो बार ज्योतिर्लिंग है इन बारह ज्योतिर्लिंग में हमारा एक ओमकारेश्वर हुआ तो ओमकारेश्वर में भी दर्शनार्थी बहुत सारे आते है इसके साथ साथ अपने मध्य प्रदेश में भी ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे पर्यटक स्थल है जहाँ पर जो पर्यटक आकर के और वहाँ पर देखने को आते हैं